ہیلو السّلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ اس خیریت سے اجمل بھائی آپ جی جی اللہ کا شکر الحمد للہ رب العالمین اور سنائیے کیا حالات ہیں بہتر ہیں بھائی حیدر آباد میں ہیں آپ حیدر آباد کا جو ہے آپ تہذیب نہیں معلوم ہے آپ کو حیدر آباد کی تہذیب ہی جو ہے دسترخواں سے شروع ہوتی ہے جی بھائی تہذیب اور تمدن کو بھول گئے آپ کہیں نہ کوئی کسی ریستوران میں نہ کسی ہوٹل میں نہ کوئی ذائقے دار چیز سے جو سو ہمارے کو محفوظ کرنے کا جو ہے آپ استفادہ کرنے کا موخع فراہم نہیں کر رہے ہیں جی جی ماشاء اللہ نہیں بحیثیت میزبان نہیں تو نہ کم سے کم بحیثیت مہمان ہی آ جائیے آپ ہمارے کو بھی تھوڑا سا تواضع کا موقع دئے تو انشاء اللہ تعالی کچھ آپ کی دعاؤں کی جو ہے حقدار ہو جاتے ہاں وہی کھانے کا جیسا دل کر رہا تھا میرا کچھ نہ کچھ جی زبان پہ بھی کافی دنوں سے جو ہے ہاں ہاں بالکل وہی بالکل سادہ ہو گئی بالکل بد مزہ ہو گئی زبان تو چونکہ آپ جو ہے حیدر آباد کے مقبول معروف ذائقے دار لذیذ پکوانوں سے واقف بھی ہے اور آپ جو ہیں نا اس سے اکثر و بیشتر جو ہے طعام بھی کرتے رہتے ہیں آپ ماشاء اللہ سے جی ہاں میرے کو اتنا اندازہ ہے کہ حیدر آباد کے کم از کم حیدر آباد کے تو کوئی ہوٹل آپ سے چھٹی نہیں سمجھئے جی ہاں جی ہاں کیا ہے موجودہ میں کس ہو ہوٹل میں جو ہے کون سے ڈشیز جو ہے وہ لوگ جو ہے سو مہیا کر رہے ہیں اور کون سے جو ہے پکوان جو ہے ذائقے دار ہیں اچھا زمانس میں جی اچھا جوسی کباب اچھا جی اچھا جی جی منافع میٹھا ہے اچھا اور کچھ اس کے علاوہ مندی مندی بھی اچھا ہے اچھا جی مندی تو اکثر و بیشتر جو ہے ہر چھوٹے بڑے چوراہوں پر شاہراہوں پر گلی کوچوں میں نظر آ رہی ہے تو چونکہ مندی کے بورڈ دیکھ کے تو طبیعت جو ہے بہت ساری اچاٹ ہو گئی مگر چونکہ آپ ذکر کئے ہیں مندی کا تو کچھ ایسی ہوٹل کا جو ہے اگر آپ جو ہیں پتہ بتائیں جس سے جو ہے واقعی کھا کر یہ کہیں کہ ہاں بھائی حقیقت میں یہ مندی ہے اور دل اندر سے کہنے پہ جو ہے مجبور ہو جائے کہ کہ بھائی ہم نے حیدر آباد میں نہیں بلکہ سعودی میں بیٹھ کے مندی کھائی ہے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہاں ایٹ تھرٹی سکس بنجارہ ہلس نہیں نہیں اچھا گچھی باؤلی پہ جو نیا اس کی شاخ کھلی ہے اچھا اچھا تو آپ محسوس کیا کئے آپ دوسرے جو ہے مندی میں اور وہاں کی مندی میں جو آپ اتنی دور ہونے کے باوجود بھی وہاں کا پتہ دے رہے ہیں تو اس میں کچھ خاص بات اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی مطلب بگارے خانے پہ کوش رکھ کے دینے جیسا ماحول نہیں ہے باضابطہ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے پکوان پکا کے اور اس کو مسالے جات سے جو ہے لیس کر کے جو ہے گوشت وغیرہ جو ہے لحم وغیرہ اچھی جو ہے مقدار میں فراہم کر رہے ہیں وہ لوگ اچھا تو مسالے بھی ماشاء اللہ اچھے ہیں جی جی جی چلئے ٹھیک ہے آپ چونکہ بتائے ہیں آپ ہمارے لئے اتنا وقت نکال کے تب ایک اچھا مقام کا ایک اچھی جگہ کا ہم کو ایڈریس دئے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے وہاں پر جاؤں اور کچھ جو ہے لطف اندوز ہو جاؤں وہاں کی کچھ ڈشوں سے انشاء اللہ اچھا چونکہ آپ کا وقت لے رہا ہوں تو اور ایک ایک مزید ایک سوال کرنے کی گستاخی کرنا چاہ رہا ہوں یہ بتائیے آپ کہ جو ہے وہاں پر انفرادی یا دوستوں کے ساتھ جا سکتے ہیں چونکہ اکثر تو ہم دوستوں کے ساتھ جاتے رہتے ہیں اس بار تھوڑا سا میرا ذہن بنا کہ جو ہے چونکہ ہم مشغول و مصروف رہتے ہیں باہر کی دنیا دیکھتے ہیں لیکن جو ہے گھر کے افراد خاندان جو ہے گھر ہی میں رہتے ہیں اور جو ہے گھر کی روکھی سوکھی سوکھی میں بھی ماشاء اللہ سے شکر گزار ہوتے ہیں تو اس بار میں سوچا کہ چونکہ ان کے ساتھ اگر جو ہے ہم اگر ہم جائیں کچھ کھانے کرنے کے لئے تو یہ فیملی میں اہل خانہ کے ساتھ جانا کیسا رہے گا مع اہلیہ ہو یا جو ہے اپنے اطفال ہوں بیوی بچے ہیں یا والدین با ہمشیرہ والدہ وغیرہ اچھا جی جی اچھا ماشاء اللہ تو وہاں پر پردے کا بالکل باضابطہ نظم کیا گیا ہے یا بے پردگی کے کچھ آثار ہیں وہاں پر اچھا اچھا نظم ہے وہاں پر پردے کا تو بالکل جو ہے نا غیر محرم کی کوئی نظر بڑنے پڑنے کی گنجائش نہیں ہے وہاں پر اچھا جی اچھا ماشاء اللہ ویٹریسز بھی ہے وہاں پر خواتین ہیں سربراہ کرنے والے ارے یہ بڑی اچھی بات ہے ماشاء اللہ سے نہیں چلئے عموماً حیدر آباد کی تہذیب ہی ایسی تھی کہ جو ہے نا وہاں پر گوشے پردے کا بڑا بڑا اہتمام تھا اچھا اپ یہ ریستوران میں ہوٹلوں میں یہ چیز اگر جو ہے نا دوبارہ سے جو ہے نافذ بھی ہے رائج ہو رہی ہے تو یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے اب اس سے ہوتا یہ کہ جو ہے نہ پھر اپنے اہل خاندان کے ساتھ آدمی جو ہے بلا جھجک باہر کے جو ہے کھانوں سے بھی لطف اندوز ہو سکتا ہے جی اچھا وہاں گئے تو جو ہے ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہمارے خاوند لے کر گئے اور جو ہے بالکل بے کار چیز کھلا دیا تو آپ کے حساب سے چونکہ آپ بھی آپ کے اہلیہ کے ساتھ گئے ہوں گے یعنی کہ بھابی کے ساتھ تو آپ کونسی چیز ان کو چیز کھلائے ہیں جو وہ آپ کی تعریف بھی کی اور خود میرے اہلیہ کے لئے میں اس کو جو ہے مناسب سمجھوں اچھا ماشاء اللہ جی اچھا فش مندی اچھی ہے اچھا فش مندی جی بالکل بون لیس ہے وہ وہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے کچھ اپنے بچے وغیرہ کھانے میں تھوڑی بے بد بے احتیاطی ہو گئی ہو اور کچھ کانٹا وہ اچھا ماشاء اللہ سے بالکل ہاں چھوٹا بھی کانٹا نہیں ہے اچھا اچھا اور اس کے علاوہ کون سے ہمارے اگر کسی وجہ سے دور جانا نہیں ہو سکا اور قریب میں ہی ہم جو ہے کچھ تناول کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے اور بہتر مناسب جی سنتوش نگر پہ زمانس اچھا جی جی جی جی اچھا میرے کو یہ بتائیے بھائی کہ جو ہے مندی جب سے آئی ہے اور جس طریقے سے آپ بیان کر رہے کیا بریانی کا رواج ختم ہو گیا حیدر آباد میں اچھا تو خیر آج نہیں تو کل نہیں پرسوں کبھی بھی جائیں گے تو بریانی بھی کہاں پر اچھی ملتی ہے یا کچھ میٹھے چیزوں میں جی اچھا ہاں دوستوں کے ساتھ ارادہ ہے جمیرہ بہتر ہے بریانی کے لئے اور کدّو کی کھیر مٹھائی میں اچھا ماشاء اللہ چلئے ٹھیک ہے یہ چیز تو میں پوچھ لیا ہوں آپ سے دوبارہ کبھی موقع ملا تو انشاء اللہ ہاں چلئے ہم آ کے جو ہے بہت شکر گزار ہیں ممنون ہیں آپ جو ہے قیمتی وقت نکال کے ایک حیدر آباد کے ذائقے اور ہوٹل کے تعلق سے ہمارے کو معلومات فراہم کئے چلئے اللہ حافظ سلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ